हा मां बस में यात्रा कई आहे वरनि में हिकु चालक थींदो आहे ऐं माण्हूअ जी सीट पुठे पासे हूंदी आहिनि सीट नरम ऐं गदेदार थींदी आहे ऐं हर सीट जे पासे ते हिकु दरी थींदी आहे जंहिं था हवा ईंदी आहे ऐं बस जी सीट मुलायम थींदी आहे ऐं मां बस में यात्रा कई आहे जीअं त पुष्कर जी यात्रा कई आहे ऐं मां रोजु बस में स्कूल बि वेंदी हुअसि जेके बस मुंहिंजे रोजु सुबुह जो घरु वठणु ईंदी हुई ऐं घरु छॾणु ईंदी हुई बस में आवाज़ थींदी आहे ऐं बस जी यात्रा ॾाढी सुठी थींदी आहे बस सां मां चङी जॻहियुनि ते घुमी करे बि आई आहियां ऐं जंहिं था मूंखे बस जो जेको थींदो आहे न माण्हू घोड़ घलो हीअ सभु मूंखे ॾाढो वणंदो आहे